अपने घर के आस पास की सफअई हम ख़ुद करते हैं और जैसे बाहर का हो गया तो वहाँ पर कचरा हम इधर उधर नहीं फैंकते हैं सब को यही बोल रखा है कि है कि आप घर में एक अलग से कचरा पात्र रखिए और उसी में आप इकट्ठा कर के गाड़ी आती है कचरे की तो आप उस गाड़ी में वो कचरा डालिए आप इधर उधर मत फैंकिए क्योंकि इस कचरे को जानवर भी मुँह में डाल लेते हैं और इस से उनको बहुत नुक़सान हो जाता है तो हम अपने घर के आस पास बहुत अच्छे से सफ़ाई रखते हैं और लोगों को भी हम ने के बोल रखा है कि आप इधर उधर कचरा ना डालें और इस के लिए हम ने अलग से एक कचरा कचरा पात्र भी रख रखा है जिस में अगर बाहर का कोई कचरा आता है तो हम उस में वो इकट्ठा करते हैं और सरकार के द्वारा ये जो सफ़ाई स्वच्छ अभियान चलाया गया है तो जिस में रोज़ गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए तो ये सारा कचरा हम उस मे डालते हैं ताकि आस पास की साफ़ सफ़ाई बनी रहे